मैंने टेक्टरों के तीन ब्रैन देखे हैं एक है टाटा दूसरा है बजाज तीसरा है महिन्द्रा ट्रैक्टर एक इंजन होता है जिसको एक आदमी चलाता है और एक ट्रॉली भी होती है उसके पीछे में उस ट्रॉली के माध्यम से हम बहुत सारे भारी भरकम चीज़ों को एक दूसरी जगह से दूसरे जगह पहुँचा सकते हैं जैसे हमें घर बनाना है तो हम उसमें ईटें बालू और गिट्टी ये सब घर बनाने के लिए ले जा सकते हैं और घर का सामान चाहे कुछ भी हो हम ट्रेक्टर में उठा कर ले जा सकते हैं और जैसे गाँव में हल जोतते हैं तो हम लोग पहले गाय गोरू से हल जुतवाते थे कितना और उसमें हमारा भी मेहनत जाती थी हम थक जाते थे लेकिन टेक्टर के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में ये पूर्ण कर सकते हैं